असो एक दीस आसलो की हांव जेन्ना चित्र काडूंक बसलेलें तेन्ना म्हाका तें काडटा काडटा चित्र म्हाजें तें वेगळेंच तरेन जालें म्हटल्यार हांवेंन जे घातलेले मनानसून कलर चिंतलेले जे कलर त्या चित्राचेर उतरून दिसलें ना म्हणजे तें चित्र सामकें सॅड कशें दिसपाक लागलें आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाज्या मनान कितें तरी दुसरें विचार चालू आसात अशें म्हणोन म्हटल्यार एक तकलेर बर्डन आसप अशें व्हडलेशें म्हणून तें जेन्ना तुमच्या तकलेर जेन्ना इतलें बर्डन आसता पय तेन्ना तें चित्र सुद्दां बऱ्या आशिल्ल्या चित्राचो मिनींग वेगळोच जाता कलराक लागून